पंद्रहां डिसंबर ॿ हज़ार पंज टेवीह मार्च उणिवीह सौ छाहतरि तेरहां जून उणिवीह सौ छहासी सत्रहां जुलाई उणिवीह सौ सतवंजाह टीह मे उणिवीह सौ एकहतरि